ओला मां था ॻाल्हायो असांखे पंहिंजे घर खां वठी हलकेश्वर मंदिर वञिणो आहे असांजे घर खां पंजवीह किलोमीटर परे आहे असां पंहिंजे घर जा भाती छह माण्हू आहियूं नंढी कैब में वञिणो आहे की वॾीअ में वञिणो आहे उता को थोरो रस्तो ईअं माना घुमी थोरो ई घुमी करे वञिणो आहे त उहो ई भाड़ो वठंदो की माना उन जो घणो आहे उन जो घणो आयो असांखे ॿिनि जो तव्हां ॿुधायो